बचपन खां ई असांखे घर जे अङण में बग़ीचे जो ॾाढो शौक़ु आहे घर में नंढा नंढा पौधा जेतिरा थी सघनि पाण ई लॻाईंदा आहियूं जीअं त मोगरो पारामासी जा गुल तुलसी माता जो पौधो गुलाब जो वणु ऐं सावा धाणा मैथी टमाटा एलोवेरा मनी प्लांट कदू तूरियूं उहे असां पाण ई धीरे धीरे नंढा नंढा पौधा लॻाईंदा रहंदा आहियूं घर में केॾीमहिल वरी घर में मछर बि अची वेंदा आहिनि त उन जो वरी ध्यानु रखिणो थो पए डी जी टी पाउडर विझंदा आहियूं ऐं घर में अङण में वरी मछरदानी हणी छॾींदा भाई जीअं घर में अंदरि मछर न अचनि ऐं टाइम सां वणनि खे खाद ॾींदा आहियूं मछर अची वेंदा आहिनि जे पोइ बि कुझु नथो थिए त कॾहिं कॾहिं मालीअ खे घुराईंदा आहियूं उहो बि खोटाई करे सुठी तरह खाद विझे या कुझु अहिड़ो पाउडर विझी वेंदो आहे जीअं उन में मछर न थियनि ऐं सावन वणनि सां असांखे ऑक्सीजन बि सुठी मिलंदी आहे ऐं घर जे अङड़ में ॿाहिरि बीहंदा आहियूं केॾीमहिल बि दरु खोले कुझु त उहा हरियाली ॾिसी मनु ख़ुशि पियो थींदो आहे जेतिरी देर बि ॿाहिरि बीहंदा आहियूं नज़र वेंदी आहे वणनि पुठियां टाइम सां उन्हनि खे पाणी ॾियूं उन्हनि जी खोटाई कयूं ऐं ॾिसी मनु ख़ुशि थींदो आहे हींअर त सियारे जो मौसम आहे त केॾीमहिल साई मैथी घर जी सावा धाणा पालक ऐं नंढियूं नंढियूं वस्तु घर में ॾाढियूं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं वण लॻाइण सां मन खे ॾाढी शांति मिलंदी आहे ॾिसी ख़ुशी थींदी आहे त पिया पंहिंजा वण ॾिसंदा आहियूं वरी टाइम सां उन खे पाणी ॾियूं उन में खाद विझूं सभु ध्यानु रखिणो थो पए मछरनि खां बि पाण खे बचाइणो पवंदो आहे समय सां जेको बि टाइम सां पाण खे उन जी देखभाल करिणी आहे ॾिसंदा आहियूं ऐं असांखे ऑक्सीजन मिलंदी आहे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं